ہاں جی بولیے ہوں تو تو آپ کہیں نہائی ہوئی تھی کیا اوہ ٹھنڈا ونڈا لگ رہا ہے اچھا دوائی گوٹی ووٹی کھائی تھی اچھا جاڑا دے کے بخار آ رہا ہے یا ایسے ہی اوہ بخار ہے آپ آپ آئیے اور دکھا لیجیے اپنا جانچ وانچ کروا لیجیے میرا کلینک نو بجے سے صبح شام تین بجے تک ہاں آ جائیے اپنا مگر وہ نا پرچی ہے نا پہلے سے فون ہی سے لگانا پڑتا ہے ہاں ہاں ہاں کمپوٹر وغیرہ لگا لیتے ہیں کچھ یا فون وون کسی سے پرزہ لے کر فون کر دیجیے گا کمپیوٹر لیب کا نمبر لگا دیجیے ہاں ہاں ہو جائے گا آپ اچھا سے دوا ووا کھا لیجیے تب تک آپ آ جائیے گا کل اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کون سی گولی ہے گولی کون سی ہے کون چیز کا گولی ہے سر درد یا فیور کا اچھا اچھا آپ آ کے دکھا لیجیے آج ہی جانچ وغیرہ کروا لیجیے اچھا اچھا رہے گا ٹھیک ٹھیک ہے اور اور کچھ تکلیف ہے